म्हजें सारकें यादीचो बायकींग एक्सपिरियंस म्हणजे हांव म्हज्या फ्रेंड्साच्या वांगडा भोंवपाक गेल्लें तेन्ना तेन्ना आमी सगळीं भोंवपाक वयता आसतना म्हजे एक फ्रेंडाची बायकाक लाय हारशें नाशिल्ले तें कारणान आमकां रावपाक पडिल्ले आनी सॉलिड फायन पडलेली तें पळोवन आमचे आमचो जीव ततर वितर जालो आनी तेन्नाच आमी कोणाक खबर नासतना गेल्ली त्या कारणान लो कोणी तरी आमच्या वाड्या वयल्यान एकट्या मनशान आमकां पळयलो आनी आमचे पेरंट्स आमचे आवय बापायक वसून सांगले आनी तें कारणान आमचे खूब किदें सारके किदें किदें फेस करपाक पडले आनी स्पेशल कितें जालें म्हणल्यार आमच्यानी खूब यादी केल्यो आमचे आमी सगळी एक बरे स्पोटार गेली वॉटरफॉल झऱ्यार गेलीं मागीर गार्डनांनी गेलीं अशें खूब वेळेर वेळेर गेलीं अशें खूब आमी जागे भोंवली खूब मजा केली